मैथिली भाषाके जे विकास छै से बड़ा द्रुत गतिसँ भऽ रहल अछि मैथिली भाषाके सम संवर्धन आओर संरक्षणके लेल केन्द्र सरकार हो वा राज्य सरकार बड़ा तेजीसँ एकर विकासक लेल से एखन प्रयासरत छथि हम एहिठाम कहय चाहब जेना मैथिली भाषामे एखन जे चारि टा साहित्य अकादमीके पुरस्कार दिल्लीसँ होइ छै जाहिमे कि मूल पुरस्कार अनुवाद पुरस्कार युवा पुरस्कार आ ई मतलब जे छै से युवा पुरस्कारके अतिरिक्त ई पुरस्कार जे छै से भेटैत छनि बाल साहित्य पुरस्कार देल जाइत छै आब एहिठाम छै जे ओहि अथीमे मैथिली भाषाके दोसर दृष्टिकोणसँ संरक्षण संवर्धनके लेल देखलहुँ हेँ जे नया केन्द्रीय सरकार बी जे पी के सरकार नरेन्द्र मोदी कयलनि हेँ जे मतलब सी बी एस ई के कोर्समे आठवीँ कक्षा तक मैथिली पढ़ाओल जाय एमहर जे छै से बी पी एस सी यू पी एस सी मे अधिकांशतः विद्यार्थी मैथिली भाषा लऽ कऽ अपन जे छै से कोर्स कम्पलीट कऽ रहल छथि तऽ हमरा कहब ई अछि जे एकाएक मैथिली भाषाके विकास भऽ रहल अइ जेना स्टेशनसभ पर आब एखन जे प्रचार प्रसार होइए ट्रेनक ओ मैथिलीमे होइए जेना मधुबनी स्टेशनपर अपने लिखल देखब अपनेकेँ हार्दिक अभिनन्दन आ स्वागत करैत अछि मधुबनी स्टेशन मैथिलीमे जेना मानि लिअ जानकी एक्सप्रेस प्लेटफार्म नम्बर तीनपर आबि रहल अइ यात्रीगण कृपया ध्यान दी अपन तीन नम्बर प्लेटफार्मपर जानकी एक्सप्रेसके आगमन भऽ रहल अछि वा प्रस्थान भऽ रहल अछि तऽ भाषाक विकास भऽ रहल अछि भाषामे किताब जे छै से खूब तेजीसँ छपि रहल अछि मैथिलीके संरक्षण संवर्धनके लेल केन्द्र सरकार राज्य सरकार से काफी प्रयासरत छथि पत्र पत्रिका सेहो काफी प्रकाशित भऽ रहल अछि हालहिमे मिथिला मिलन आओर मिथिला आवाज दू टा मतलब जे छै से पाक्षिक आओर मासिक दिल्लीसँ प्रकाशन शुरू भेल हेँ तऽ हमर कहब ई अइ जे भाषा साहित्यक संरक्षण संवर्धन भऽ रहल छै एहिमे नवोदित पाठक आओर नवोदित लेखक दुनू गोटएके बहुत पैघ योगदान हम मानैत छी आओर हम ई मैथिली भाषाके लेल मतलब शुभकामना व्यक्त करैत छी जे अबैवला समयमे मैथिली भाषा साहित्यके संरक्षण आओर संवर्धन आओर होयत कारण जे एहिठाम यदि प्राथमिक कक्षामे सेहो मैथिलीमे पढ़ाइ प्रारम्भ भऽ जेतै तऽ आओर एकर विकास हेतै खास कऽ कऽ सी बी एस ई मे तऽ आठवाँ वर्ग तकके लेल मोदी जी अन्नऔंस कए देलनि हेँ